आहो यार मैं सुनेया त्रै कंपनियां आई दियां प्लेसमैंट आस्तै यार मी ते टीसीएस ते कन्नै इंफोसिस बड़ी शैल ऐ मी इ'य्यां लगदी शैल न ओह् कंपनियां नेईं यार ओह् कन्नै ओह् कोल लब्भी जानी नी इ'य्यां दूर जाना पौना विप्रो आह्लें इंफोसिस आह्ले साढ़े दूर सुट्टी ओड़दे टीसीएस आह्ले थोह्ड़े कोल कोल गै रखदे भेजदे नी ना घरे आह्ले आहो तुई केह्ड़ी शैल लग्गी तू केह्ड़ी आह्ली च देना जेह्दे च पैकेज शैल होऐ ठीक ऐ तां तां तू दिक्खी लै इंफोसिस इंफोसिस च पैकेज शैल ऐ ठीक ठीक ऐ